हैलो स्टेशनरी शॉप से बोल रहे हैं भैया हाँ सर मुझे पचास इस्कूल बैग लेने थे एक्चुली मुझे फिफ्टीन बैग नागराज चेरीटेबल ट्रस्ट जो है वहाँ पे दान करना है तो उनके लिए मुझे ज़रूरत है तो बता सकते हैं आप कितना क्या कॉस्ट रहेगा इनका पचास एक ये नॉर्मल बैग जो साइज़ है आपको मैंने बताया था तो वो कितना कितने का पड़ेगा सर ओके तो फिफ्टीन बैग अपने ट्वेंटी थाउज़ैंड रुपीज़ है ना ओके ट्वेंटी थाउज़ेंड सर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है ना तो थोड़ा कुछ और देखिए इतने सारे ले रहे हैं तो थोड़ा सा थोड़ा सा लेस कर सकते हैं और आप ऐटीन हंड्रेड ज़्यादा हो जाएगा फिफ्टीन में नहीं पड़ेगा फिफ्टीन फिफ्टीन में नहीं पड़ेगा पंद्रह पंद्रह में नहीं पड़ेगा चलिए ठीक है नहीं सर आप हाँ मैं यहाँ से पे कर दूंगा आप डायरेक्ट वहाँ पे एड्रैस पहुँचा दीजिएगा ठीक है मैं यहाँ से डायरेक्ट लोकेशन पर पहुँचूंगा तो आप सीधे वहीं पे आप किसी भी एक डिलीवरी बॉय को पहुँचा के आप पूरे बैग्स वहाँ पहुँचा दीजिएगा बट थोड़ा रेट आप कन्फर्म कर दीजिए ना सर पंद्रह ऐसे ही काम कीजिए चलिए ना आपकी ना मेरी सोलह कर लीजिए चलिए ठीक है सत्रह सत्रह कर लीजिए सत्रह हज़ार आप डन कर लीजिए ठीक है सर चलिए ठीक है सर आज शाम तक हो जाएगा सर ओके सर मैं आपको एड्रैस सेंड कर दे रहा हूँ आप उस एड्रैस पे पहुँचा दीजिएगा ठीक है ओके सर